नमस्ते हमको हमको सब्ज़ी लेना है ठीक है ताजी सब्ज़ी है कैसे है टमाटर कैसे किलो है और भिंडी करेला और सब्ज़ी उगाने के लिए और कौन कौन खाद डालती हैं अच्छा ठीक है ठीक है हमको ताज़ी में ढेर सब्ज़ी लेना है तो

ठीक है ठीक है अएँ जनवरी में एक जनवरी को आप भिजवा सकते हैं कि हम आएँ ठीक है कितना लगेगा

हमको अभी आएँगे ताज़ी सब्ज़ी लेने

बैनगन आलू है